इस इस बारे च मी जैदा नालेज ते निं ऐ बट मिगी इन्ना पता ऐ के इक स्कीम होंदी ऐ गौरमैंट दी आयुश्मान कार्ड आयुश्मान योजना दा पता निं पूरा नाम केह् ऐ मिगी हैन्नी पता पर उस स्कीम दे तैह्त ना सानू पंज सौ रपेऽ सानू पंज लक्ख दा इलाज जेह्ड़ा ओह् मुफ्त दा मिलदा ऐ एह्दा मतलब एह् ऐ कि अगर तुस बमार होई जंदे ओ ते पंज लक्ख दा तुं'दा खर्चा ऐ समझो कि तुं'दा खर्चा जिन्ना बी ऐ अगर ओह् पंज लक्ख तक ऐ गौरमैंट ओह् पैसे पेऽ करदी चार लक्ख पंज लक्ख जिन्ना बी ऐ ओह् गौरमैंट पे करदी इस चीज कन्नै सानू ब्हौत जैदा फायदा होंदा ऐ क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बमारी होआ दी ऐ क्योंकि कुछ प्लयूशन दी ब'जा कन्नै कुछ लाइफ स्टाइल दी ब'जा कन्नै अस जल्दी गै बमारी कन्नै जूजी जन्ने आं ते उस चीज दा गौरमैंट ने काफी स्हेई ऐक्शन लैता दा ऐ कि गौरमैंट ने काफी जैदा स्हेई ऐक्शन लैता दा ऐ कि जेह्ड़े आयुश्मान योजना ते तैह्त साढ़ा पंज लक्ख दा खर्चा मतलव पंज लक्ख दा इलाज ओह् फ्री च करग सानू ओह्दे बास्तै इक बी पैसा देने दी जरूरत हैन्नी ऐ इ'यां गै मिगी चेता आ दा कि इक बारी में हास्पिटल गेदी ही ते उत्थै बड़ी जादा गरीब फैमली ही है ना ते उं'दे किसी उं'दे मम्मा दी गै शायद लाइक उस फैमली दी जेह्ड़ी लाइक वुमैन ही जेह्ड़ी जनानी ही उ'नें ई कोई बमारी होई गेदी ही ते उं'दा खर्चा काफी जादा दस्सा दे हे मेबी दो जां तिन्न लक्ख दे अराउंड ही बट क्योंकि उस जनानी दा बी आयुश्मान कार्ड है ही उस जनानी दा ओह् पूरा खर्चा पूरा गौरमैंट नै पे कीता एह् कोई खाल्ली इक इंसान दी क्हानी निं ऐ ऐसे केईं जादा लोग ऐं उ'नें इस योजना दा हां इस योजना दा लाभ उठाया ऐ और काफी ऐसे जैदा लोग ऐं जेह्ड़े इस योजना दा लाभ फ्यूचर च बी उठान जेह्ड़ा आयुश्मान कार्ड ऐ एह्दे बारे च काफी लोकें गी नालेज नेईं ऐ ते इस चीज च सानू सोचना चाहिदा कि काफी लोकें गी हैन्नी पता ते सानू आपूं गै बाकी लोकें गी बी दस्सना चाहिदा कि कोई ऐसी स्कीम ऐ जेह्दी ब'जा कन्नै अपने इलाज दा खर्चा कड्ढी सकनें क्योंकि अगर तुस दिखगे ते इंडिया दी पापुलेशन इन्नी जैदा ऐ हर तीसरे दिन हर तीसरे दिन कोई ना कोई बमार गै रौंह्दा साढ़े आस पास बी एह्दे इक रीजन ते लाइफ स्टाइल ऐ ते उप्परा प्लयूशन इन्नी जैदा गड्डियां इत्थै चलदियां जेह्दी ब'जा कन्नै साढ़ी हैल्थ खराब हो दी उप्परा जेह्ड़ा अजकल्ल लोग जंक फूड लोक जादा खाना पसंद करा दे ऐ ओह्दे कोला पौश्टिक खाने कोला ते उस चीज दे बारे च सानू आपूं बी सोचना चाहिदा ते असें अवेयरनैस बी फैलानी चाहिदी क्योंकि अजकल्ल अगर तुस दिखगे आस पास काफी ऐसे लोग ऐ जेह्ड़े लोग ऐ जिं'दी हैल्थ बड़ी जादा खराब ऐ पर ओह् उस चीज दे बारे च कुछ करदे निं ऐ क्यूंकि उ'नें ई लगदा ऐ कि बड़ा जादा खर्चा होना ऐ ते सानू ऐसे लोकें गी सानू आपू गै ओह् करने पौना ऐ कि उ'नें ई दस्सना पौना ऐ कि इन्ना जादा खर्चा निं ऐ कि गौरमैंट पे करा दी ऐ ते अपना इलाज करवाई लौओ ताकि कुसै मासूम दी जान ना जाए इस चीज दी ब'जा कन्नै मिगी इस चीज दे बारे च अपने आस पास कोला दा पता चलेआ हा मिगी कुसा ने दस्सेआ हा कि ऐसी कोई स्कीम ऐ ओह्दे आस्तै अपलाई करी लो ते एह्दी ब'जा कन्नै तुं'दा पंज लक्ख दा खर्चा जेह्ड़ा ऐ गौरमैंट ओह् करग ते जुल्लै उसलै ते मिगी लग्गेआ कि बिलकुल फ्राड होना ऐ ऐसा गौरमैंट कैह्ल्ली करग पर जिसलै मेरे कोल कार्ड आई गेआ जिसलै में इक दो बारी यूज कीता हास्पिटल दे बारे च फिर मिगी पता चलेआ एह् चीज बिलकुल गल्त निं ऐ एह् बिलकुल स्हेई ऐ गौरमैंट इस बास्तै पेऽ करा दी ऐ और खाल्ली इक बंदे बास्तै निं हर इक जने बास्तै करा दी ऐ जेह्ड़ा अफोर्ड नेईं करी सकदा फिर ओह्दे बाद जिसलै अपलाई करने बास्तै काफी जादा संस्थाएं गै आ दियां मतलब के गौरमैंट दे गै कुछ लोग आंदे ऐ ग्रां ग्रां और लोकें गी इस चीज दे बारे च पैह्लें ते अवेयर करदे ऐ फिर उं'दे कार्ड बनोआंदे ऐं जेह्ड़ी बड़ी स्हेई चीज लग्गी मिगी क्योंकि काफी ऐसे लोग ऐ जेह्ड़े नेईं बाह्र जाई सकदे जि'नें गी नेईं पता होंदा कि कि'यां केह् चीज करनी ऐ ते लोकें बास्तै ओह् घर घर आंदे ऐ ते मतलब ग्रां ग्रां आ दे ऐं ते इक ते लोकें गी इक ते पता चली जा दी कि इस कार्ड दा यूज कि'यां करना ऐ दूई गल्ल ओह्दे च स्हेई ऐ कि उ'नें लोकें कोल कार्ड बी घर गै आई जा दे कोई दूई ज'गा जाने दी जरूरत निं पौंदी मतलब उं'दा कार्ड जेह्ड़ा घर गै आई जंदा ऐ एह्दे इलावा बी काफी जादा गौरमैंट्स दे हैल्थ केयर बास्तै स्कीम्स ऐ जेह्ड़ी लागू ऐं पर मिगी इस दे बारे च इन्नी नालेज निं ऐ मिगी जिस चीज दे बारे च पता ऐ जेह्ड़े कार्ड दे बारे च पता ऐ उस बारे च गै में बोलना चाह्ङ कि जेह्ड़ा कार्ड ऐ ओह् काफी जादा हैल्पफुल ऐ मेरे बास्तै बी अगर कोई होर पर्सन ऐ ते ओह्दे बास्तै बी अगर अस दिखगे कि जेह्ड़े एह् जेह्ड़ी गौरमैंट दी होर बी किन्नी बड़ी स्कीम्स ऐं जेह्ड़े कोला दा ना ते साह्नू फायदा ऐ ओह्दा बल्कि हर इक इंसान गी फायदा ऐ ओह्दा इस स्कीम दे बारे च सानू आपूं बी अवेयर होना ऐ प्लस लोकें गी बी अवेयर करना ऐ मिगी ते एह् पता चली आ हा सारें कोला जिसलै साढ़े पिंड च एह् लोग कार्ड बनोआने आह्ले आए हे पर काफी ऐसी ज'गा जेह्ड़ी उ'नें नेईं पता कि उत्थै जाना जां नेईं जाना काफी ज'गा अंडर कवरेज होंदियां ऐं ते ऐसी ज'गें च सानू आपूं जाइयै अप्पू अग्गें आना चाहिदा और उ'नें ज'गें गी बी हाईलाइट करना चाहिदा ऐ क्यूंकि काफी ऐसे लोग ऐं उस एरियै च जि'नें इस चीज दी काफी जादा जरूरत ऐ अगर उ'नें गी इक बारी काफी बचपन च बी इ'यां पता चले दा होना ऐ चले दा उ'नें तुसें बी सुने दा होना ऐ कि किन्ने बड़े लोग ऐं जिं'दी हास्पिटल च डैथ होई जंदी क्योंकि उ'नेंगी प्रापर ट्रीटमैंट निं मिल पांदा उं'दा एह्दा इक रीजन एह् बी ऐ कि डाक्टर उ'नें गी दसदा ऐ कि तुसेंगी इन्ना खर्चा लग्गना ऐ ते अस उस चीज गी ओह् करियै ते छड्डी ओड़नें कि इन्ने पैसे दा इंतजाम कि'यां करचै बट जिसलै गौरमैंट दी एह् स्कीम ऐ उस उस तैह्त साढ़ा पंज लक्ख दा खर्चा जेह्ड़ा ऐ गौरमैंट पेऽ करदी ऐ ते काफी जादा लोग इस चीज दी ब'जा कन्नै अपनी जान बचाई सकदे ऐं क्यूंकि बड़े ऐसे लोग ऐं जेह्ड़े नेईं अफोर्ड करी सकदे उ'नें जेह्ड़े जिं'दे कोल इन्ना पैसा ही निं ऐ कि ओह् पंज लक्ख अपनी किसी इक परिवार दे मैम्बर उप्पर पंज लक्ख ओह् करी सकै ओह्दी हैल्थ उप्पर करी सकै स्पैंड ऐसे टाइम उप्पर सानू इनिसिएटिव लैना चाहिदा सानू आपूं अग्गें आना चाहिदा कि सानू इक ते आपूं अवेयर होना प्लस होर बी लोकें गी अवेयर करना ऐ ताकि ओह् ताकि ओह् उं'दी हैल्थ गी कोई कुछ फर्क ना पौए लाइक उं'दी हैल्थ ठीक हो जाए प्लस उं'दी जान ना जाए क्योंकि अज्ज दे टाइम उप्पर जान ही सब तों जादा इंपार्टैंट ऐ अगर जान निं ऐ ते कुछ बी निं ऐ